नमस्ते बोलिए अच्छा कहाँ कहाँ जाना था यमुना पुल पर और कहाँ अच्छा और

चलिए ठीक है तो आपका ये एक दिन लग जाएगा सब घूमने में तो इसका भाड़ा लगभग दो हजार है हाँ चलिए ठीक हैं तो आप का जो भाड़ा लग जाएगा हम इस्मोक इस्मोक कुछ नहीं करते हैं नशा और बिलकुल नहीं चलते हैं दारु पीकर नहीं चलाते हैं गाड़ी आप अच्छे से चलिएगा हम आपको ले चलेंगे यमुना पुल हनुमान मंदिर और कहाँ कहाँ जाने हैं आपको अच्छा तो आपको इलाहबाद या यमुना पुल से ये सब घूमेंगी तो आपको लगभग शाम हो जाएगा तो हमारा छ बजे के बाद अगला दिन लगेगा तो उसका भी हमको अलग से चार्ज अलग से पैसा चाहिए क्योंकि बारह घंटे का चलता है ऑटो आप कल दो हजार छ शाम को छ बजे तक दो हजार लगेगा उसके बाद अगर आप और टाइम लगाएँगी तो उसका अलग से पैसा लगेगा सब मीटर के हिसाब से हम पैसा लेंगे अपने आटो का हाँ व्यवस्था कांटेक्ट में है हम आपको व्यवस्था दिला देंगे चलिए बात कर लेंगे कितने लोग रहेंगे आपके चार या पाँच लोग चलिए ठीक है हम आप लोगों को रहने खाने की व्यवस्था करा देंगे आपको वहाँ से और कहीं भी जाना है तो बता दीजिएगा हम ऑटो वहीं खड़ी करेंगे आप हमको कॉल करिएगा हम आप फिर से आपको लेने आ जाएँगे पर चलिए ठीक है हम आपको वहाँ भी लेकर चलेंगे बता रहे हम आपको बता रहे हैं हम सात बजे आप के यहाँ लेकर आएँगे आटो उसके बाद शाम को छ बजे हमको हम आपको उसके बाद अगला दिन हो जाएगा तो हमारा दो हजार प्लस चार्ज लगेगा चलिए ठीक है हम तब कल कल आपको निकलना है या परसों कल सुबह सात बजे चलिए ठीक है घर पर साढ़े छ बजे तक आ जाएँगे ठीक है हम वहाँ पर साढ़े छ बजे आकर कॉल करते हैं नमस्ते